ریاست کی جب سیر کو نکلیں تو جو زائرین ہوتے ہیں جو زیارت کرنے والے ہوتے ہیں وہ مقوی عوام اور معیشت کو بڑھاوا دے سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کی اہم بھومکا اور اہم کردار ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ جہاں کے وہاں کے جو لوکل لیسٹورنٹ ہیں وہاں کے جو مطبخ ہیں وہاں کے جو ہوٹل ہیں ان میں کھانے پینے کا سسٹم بنائیں اور کھانے پینے کو اس میں ترجیح دیں اور وہاں کی جو معیشت ہے وہاں سے خرید و فروخت کریں وہاں کے حالات کو دیکھیں سمجھیں وہاں سے جو اچھی چیزیں اور بہتر چیزیں لگتی ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے جائے اس طریقے پر وہاں کے عوام کو بھی اور معیشت کو بھی بڑھاوا مل سکتا ہے